हॅलो पंच उलयता न्ही हां हांव सागर उलयतां हय हय सागर सागर लोलयें गावांतल्यान उलयतां हय आं पंच बाब आमचें हांगा फाटले एक पांच दीस जालें उदक ना सो कितें प्रोब्लेम जाला मातशें तुमी सांगपाक शकतात हय पूण उल्ल्या आतां पांच दिस जालें आमी मदले मुखाल्ले एक दोन दीस म्हळ्यार आमी जेवप ना न्हावप ना तशें बी कितें आसा पूण फाटलें आतां कितलें पूण फाटलें आतां कितले दीस जालें तुमचो हो प्रोब्लेम तुमी प्रत्येक फावटी गेल्ले फावटी तुमी सेम प्रोब्लेम सांगतात म्हणजें अशें कशें चलतलें कारण इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना तुमी मतां मारपाक येता तेन्ना खूब कितें सांगता की तुमकां उदकाचो प्रोब्लम जावपाना आनी कसलो प्रोब्लम जावपाना पूण जेन्ना खरी गरज आसा तेन्ना तुमी कांयच करनात

हय हय जाल्यार सुद्दां तुमी कितें तरी पयलीं काळजी घेवपाक जाय न्ही लास्ट टायमार तुमी कशें रावतात कितें तरी प्रिकाॅशन तुमी घेवपाक जाय न्ही पयलीं समजा उदकाची अशी समजा शाॅर्टेज जाली जाल्यार तुमी कितें करतले तें तुमी पयलीं चिंतपाक जाय न्ही तुमी लास्ट टायमाक आतां लोकांक कशें करून त्रासांत कशें उडोवपाक शकतात हय म्हळ्यार आत् हय मॅक्जिमम ट्राय करता म्हळ्यार आतां मुखाल्ले दोन दीस आमी जेवना करून रावया उदकाचो प्रोब्लमाक लागून न्हांवना करून रावयां हय टेंकरा उदक सप्लाय करतां पळय इवन तें टेंकर ते सप्लाय करपाक येता पयलीं तें सुद्दां लोकां कडेन नाका तशें मेळटा तशें बिहेव करतात म्हणजे लोकांक उदकाक लागून गाळी मारतात यें करतात तें करतात ताजेर कितें सांगता तुमी

ओके ओके बरें